हैलो तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा गुल अथव मुंहिंजी साहिड़ी जे घर में न वियांउ अथनि त मूंखे न गुलदस्तो ॾियणो ॾाढो बढ़िया मस्तु मज़ेदारु जेको हुन खे ॾियां त हुन खे बि ॾाढो मस्तु लॻेसि बढ़िया त मूंखे उहो खपे त कहिड़ो ॾियांसि तव्हां ॿुधायो थोरी सलाह ॾियो हा हा उहो त हा चमेलीअ में त ॾाढी ख़ुशबू हिन मां सोचियां पई चमेलीअ जो वठां त उहो घणे पवंदो कीअं आहे यानी मस्तु ख़ुशबू अथव न न मूंखे त सिर्फ़ु सिम्पल चमेलीअ जो गुलु गुलु खपे उहं ज्यादा सुठो लॻंदो इएं जीअं अलॻि अलॻि लॻायऊं गुल त हूंअ सुठो लॻंदो अछा चमेली जो ई सिर्फ़ु हा सिम्पल चमेली जो बसि गुलु खपे जीअं बुके हा अछा त वैसे कहिड़ो सुठो लॻंदो तव्हां ॿुधायो पाणीअ पाणीअ जो ॾेई छॾियो न त पाणीअ ज्यादा सुठो लॻंदो हा असांखे शाम ताणी खपे पोइ मूंखे फ्रैश गुल खपनि मस्तु हिकदमि मज़ेदारु हा जीअं शाम ताणी शाम ताणी मुर्झाए न ख़ुशबू जीअं न वञेसि बढ़िया हुजे ईअं पैक बढ़िया हा पैक करे बढ़िया ॾिजो जीअं ॾियण में बि सुठो लॻे कंहिंखे

अछा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां पैक कयो भले पर रेट छाहे हिन जो गुलनि जो ॾेढ सौ हेॾा थोरो घटि कयो गर्मी बि त आहे वरी मुर्झाइजी ति वञनि त थोरो घटि कयो अछा ख़ुशबू वग़ैरह सुठी अथसि अछा थोरो सो घटि कयो न भई ॾाढो पैसा था वठो मूंखे पतो आहे तव्हां वटि फ्रैश अथव बढ़िया मस्तु ॾींदा आहियो गुल त थोरो घटि कयो ऐॾो न यार पर ॾाढा आहिनि वधीक था वठो अछा ठीकु आहे सुठा आहिनि त बढ़िया अञा सुठे सां ॾिजो बढ़िया मस्तु मज़ो अचे आ अगरि सुठा न निकिता मां वापसि करे वेंदीमांव अच्छा हा ठीकु आहे पोइ सुठो आहे न हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा हा शाम ताणी तव्हां पैक करे रखिजो हा हा हा ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल